ہاں یار کافی ٹائم ہو گیا یہاں پر آئے اور پاسپوٹ بھی اب اپ ڈیٹ کرانا ہے اور کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ پاسپوٹ اپ ڈیٹ کراؤں لیکن کافی زیادہ سرکاری دفتروں کے پاس مجھے جانا ہوگا تم جانتے ہی ہو یار کہ کتنا زیادہ وقت لگے گا اور جیسا کہ میں آج کل خالی نہیں ہوں لیکن میری کوشش رہے گی کہ میں پوری طریقے سے کوشش کروں اور کچھ دس دستاویزات ہیں جو مجھے چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا اور کیا بزنس آئیڈیاز جیسے کہ بزنس چلاتا ہوں میں تو اس کے لحاظ سے مجھے ایمبیسی وغیرہ جانا ہوگا اور کچھ اقدامات ہیں جو مجھے اٹھانے ہوں گے لیکن اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا کیوںکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے ابھی یہ کام کرنا چاہیے لیکن کیا بتاؤں جیسا کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو مجھے اب آگے چل کر کے کرنی ہوں گی اور گھر تو بدل ہی لیا میں نے ٹھیک ہے تو ابھی کافی زیادہ سوچ رہا ہوں علی جلد از جلد مجھے کرانا ہوگا کیوںکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں آنے والے دنوں میں دوبارہ سے این آر سی وغیرہ ہو تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کام آئیں اور پاسپوٹ تو ایک اہم ہی چیز ہے جانتے ہو یار تم کہ کتنا زیادہ کام آتا ہے یہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں تو پاسپوٹ بنانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلد از جلد جاؤں اور دستاویزات وغیرہ مطلوبہ ہیں جو مطلوب ہیں وہ تو میں جمع ہی کر رہا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اگر تمہیں اگر موقع ملے گا تو تم بھی چلنا میرے ساتھ اگر کبھی خالی رہنا اور چلیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے